हैलो मैडम जी नमस्ते केह् हाल न तुंदे

अच्छा मैडम जी में इसी केह् गल्ल इसी राहुल आस्तै में फोन कीत्ता हा तुसेंगी केह् असें केह् असें छुट्टी चाहिदी ही असें केह् असें जाना ऐ घुमने आस्तै ते साढ़ा जेह्ड़ा टूर ऐ ओह् ऐ पंज छे दिनै दा असें बड़ी दूर जाना ऐ मेरे जेह्ड़ा भ्राऽ ऐ ओह्दा ब्याह् ऐ ते तुस इसी छुट्टी देगे ओह्दे बिच्च कोई पढ़ाई छड़ाई दा किश इशु पेपर बगैरा ते नि'न्ना हैन आवा दे बिच्च मैम असें नेई नई ओह् गल्ल ते ह'न्नी ऐ पढ़ने बिच्च बड़ा ही लटरमस्त ऐ में सोचेआ हा थोह्ड़ी घट्ट छुट्टियां लब्भी आन पर चलो असें दूर जाना ऐ ते ओह्दे आस्तै असें जैदा छुट्टियां चाह्दियां न ठीक ऐ तुस मैनेज करी लैएओ ठीक ऐ ठीक